हेलौ औ ए नै आङो माबा खोनादोंमोन नोंथ' बे कक्राझार टाउनावहायथ' माबा मैगं फानहैयोना ए सबसमाय थांखायोदा मा माथो फानहैयो अ' बेसे दामनिथो फानहैयो बे मुदुमफुलफ्रालाय बेसेबां बेसेबांथो नै आंहाबो जा दंमोनहाय मुदुमफुलआ मुदुमफुलबो दंमोन जोगोनारबो दंमोन आरो फानलुआबो सिरिला जोब्बायसो मोनै मोनैनो लांफैयोबा लांफैदो नोंनो हजोंहाय टाउनाव फानहैदो बिफाङैनो लांदो गासैखौबो औ मिसल गासिखौबो लांफैदो उनावहाय रायलाय जागोन बे दामा न'आव फैबा नङाबालाय लांफैयाबालाय आंखौबो लांफादो हजों एसे थांफानानै आंबो फानहैनोसै आद्रि जास्लाय स्लाय

ओमफ्राय नोंनावलाय माबालाय दंना गैया जाखो बे फोरलाफ्रा ए फोरलाया आंनावबो गैया खुमब्रायालाय नै आंनो लाबोदोहाय बेसेबां बेसेबांथो दामालाय खुमब्राना ए एसे खमनि हरबा जाया नामा एसे खमायदोबाल सैसेयालाय माथो थोनांगौ खमायनानै एसे मोन्नैसो लाबोनोसै आं एसे खमायदोहाय लोगो हिसाबै दे दे होमबालाय